हेलौ नोंनाव साहा बागान दंदा साहा दंफां दङ दा आङो बेखौ आंनि हायाव गायनो आं लायनो नागेरदोंमोन ओमफ्राय दामालाय बेसेथो फांसेयाव दसथाखाबा इसे खमाय जागोन दां आं गोबां नांथारगौ नालाय आंनो इसे बुरजा लाबोगोन नालाय इसे खम खालामदो आद थाखासो लादो गायनायालाय बोरै बोरैथो गायनांगौ ए सब्तासेनि उनावसो गायनांगौ

गोबाङैनो दङ नामा ए बिदिबा आङो गाबोन समफोर थांनानै नायहैनोसै लायनोसै गोबां गोबां नांगौ आंनो

ओंहो औ औ आङो मानि थिन बिगा हायाव आं साहा साहा बिफां गायजोबगोन नालाय आंनो बे हायाव गायनोनो आंनो नांगौ आरो इसे गोबाङैनो आंनो नांगौ औ आं बुरजा लाबोगोन आं बुरजा गायगोन दा औ आङो ओ साननैसो थानानै लायसिगोन साननैसो थानानै थांनानै लायनोसै इसे गोबाङैनो लाबोगोन आं माने थिन बिगासो दं नालाय हाया ओंखायनो औ औ दे होमबालाय लायनोसै आं